मां हिकु गेमिंग समुदाय जो हिसो रहियो हुअमि जॾहिं मां ग्यारवीं कक्षा में हुअमि तॾहिं असांजे वि स्कूल खां असांखे खेल महाकुंभ लाइ वठी विया हुआ त माण्हू जेका मुंहिंजा सभु दोस्त हुआ असां सभु खो खो में पार्टीसिपेट कयो हुओ त असां हुन ॾाढी महिनत कई हुई जीअं खेल महाकुंभ हुओ हुन खां ॿ महीना पहिरां असांजा जेका बि सभु टीम वारा प्लेयर्स हुआ जेका बि सभु खिलाड़ी हुआ हू ॾाढी महिनत पिया करनि रोज़ु जो चारि चारि कलाकु ताईं खो खो जी प्रैक्टिस कंदा हुआसीं सिप टिप्स ऐं जेकी सभु गाइडेंस हूंदी असां कोच असांखे बराबरि तरीक़े सां गाइड कंदा हुआ की इहा ग़लति आहे इहा काने ॾाढो सुठो अनुभव हुओ उहो ॾाढी महिनत लॻी हुई हुन में असांखे सिलेक्ट थियण लाइ हुन में सिलेक्ट थियण लाइ बि असांखे सुठो परफॉर्म करिणो हुओ ऐं हिन खां पोइ असां वञी करे खेल महाकुंभ में खेॾी खेॾी सघंदा हुआसीं त सिलेक्ट थियण लाइ असां ॾाढी महिनत कई हुई ऐं रही ॻाल्हि जॾहिं असां खेल महाकुंभ में वियासीं त असां हुते बि असां पंहिंजो ॾाढो प्रयास कयो की असां जीती वञूं पर असां न जीती पायासीं सही तरीक़े सां पर हुन में असांखे कुझु सिखण लाइ मिलियो